ہلو ہاں جی ہم لوگ وارانسی سے آئے ہیں ہم لوگ وارانسی سے آئے ہیں ہمیں آگرہ تاج محل گھومنے جانا ہے ہم لوگ سات لوگ ہیں آپ کے یہاں گاڑی مل جائے گی کون کون سی گاڑیاں ہیں آپ کے یہاں اے سی والا چاہیے ہمیں او بڑھیاں گاڑی چاہیے ہمیں جو سفر میں آسانی ہو اور کیا کرایہ ہے اُس کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سفر میں آسانی ہو سفر میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو ہم لوگ سات لوگ ہیں ہمیں آگرہ جانا ہے تاج محل گُھومنے کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ تین چار دِن کے لیے چاہیے آپ گاڑی تیار کروائیے کچھ کم ہوگا اِس سے ٹھیک ہے آپ گاڑی تیار کروائیے ہاں تو ہم لوگ سات لوگ ہیں ہم لوگ کوئی پریشانی نہ ہو گاڑی میں اچھا ٹھیک ہے اور اے سی والا چاہیے ہمیں گرمی کا ٹائم ہے بنا گرمی کا ٹائم ہے بنا اے سی کا کام نہیں ہو پائے گا اچھا جی ٹھیک ہے آپ گاڑی کو تیار کروائیے اور ہم لوگ آرہے ہیں ہم لوگ تیار ہوکے آتے ہیں ہم لوگ دو تین گھنٹہ کے اندر پہونچ رہے ہیں گاڑی تیار کر وائیے آپ آج ہی چاہیے ٹھیک ہے اوکے اوکے